हा कीअं आहीं मां बि ठीकु आहियां केतिरनि ॾींहंनि खां नज़र ई नथी अचीं आहीं किथे तूं अच्छा किथे वई हुईअं अच्छा कंहिंजी शादी हुई अच्छा अच्छा हाणे इलेक्शन अचनि वारी अथई पोइ थाली चाराइ छॾिजो हा घणा भरणा आहिनि बीहणु बि न खपे न ॿार अॼुकल्ह पकिड़े था अचनि किथां पोइ उन्हनि खे बिख पिअण रखनि था बिख़ारी बणाए था उन्हनि जो पैसो खाई था वञनि इहो ॾियणु बि न खपे

स्कूल में बि था सभु स्कूल में बि पढ़णु नथा मोकिलीं सरकारी बिख़ पिननि जाम महांगाई थी वई आहे होशु गुल थी वियो आहे धंधा घटिजी विया आहिनि सभिनी जा कोविड में हां महांगाई वधी वई आहे जाम ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल